एक नवजात शिशु के एक वर्ष के दौरान उसको हमरे यहाँ पहले लोग छः दिन में छठीहारा मनाता हैं उसके बाद बीस दिना में में गोड लगवाता है उसके बाद जो होता है सो भोज भात हम लोग हमरे एरिया में भोज भात भी चलता है छठा दिन हुआ साल भर में फिर हुआ तो लोग भोज भात करवाते हैं छठीहारा के दिन नया वस्त्र दिया जाता है यही सब होता है एक वर्ष के दौरान में यही सब छोटा मोटा काम बच्चों को दिया जाता है उसके बाद तो आगे के के लिए तो आगे होता है लेकिन एक वर्ष के दौरान तो यही सब होता है उसको नहीं उसमें है एक वर्ष के दौरान में बच्चे तो माँ के पास ही रहता है उसके बाद और उससे विशेष क्या किया जाए छोटे बच्चे छोटे बच्चे रहते हें छोटे बच्चे को क्या करना है एक साल में छोटे बच्चे को माँ के पास रहता है दूध पियाता है रखता हे भोज भात तो एक बार हुआ बात खतम हे उसके बाद और विशेष बात नहीं है छोटे बच्चे में यही सब होता है गाँव देहात में अब शहर टाउन में जो हो अपने अपने जगह का जैसा हो लोग करता हे लेकिन हमरे तरफ़ वही सब है हर जगह का नियम अपना अपना होता है अलग है जहाँ जो जिसे मनाता है करता है चलते रहता है तो और हर एरिया के हर राज्य के हर गाँव के हर जिला हुआ या स्टेट हुआ राज्य हुव हुआ सब जगह के सब बात हे जैसे जो जहाँ जो नियम चलता है वैसे उस ढंग से लोग मनाता है की हमरे तरफ़ एही सब छोटा मोटा होता हे कोई विशेष बात नहीं है और इससे विशेष तो नहीं कुछ होता है छोटे छोटे से तो माँ के पास ही रहती है तो विशेष बात और उसमें नहीं है यही सब बात है